कक्राझारआ बड'लेण्डनि मोनसे जिल्ला लोगोसे बियो बड'लेण्डनि राजथावनिबो दा क'कराझार आव गोबांं रोखोमनि जेंनाफोर दं दा गिबियाव आङो राजनेथिक जेंनाखौ फोरमायनो गोसो जादों ओरैनोथ' एम पि बियाबबो दं आरो क'कराझारआव नाथाय जोङो थांनाय नै रोजा जिब्रै माइथाइनिफ्राय सासे ट्राइबेल नङै माने बि क'कराझारआ ट्राइबेल फोरनि थाखाय रिजार्ब आरो नाथाय थांनाय नै रोजा जिब्रैनिफ्राय सासे ट्राइबेल नङै मानसिया दुइ नाम्बार नै माने मा होनो आयेन बेरेखा खालामनानै एस टि ट्राइबेल सारटिफिकेट लानानै एम पि बिसाइखथियाव हाय गेलेयो आरो गेलेनानै ओमफ्राय देरहायो नाथाय जेब्ला बिथाङा देरहायो अब्ला जेब्लायबो माने बड'लेण्डनि बा बर'फोरनि बा ट्राइबेल फोरनि हेंथायैसो बिथाङा दिल्लियाव बुंहैबाय थायो आरो आरो एरैनोथ' जेनोबा बि टि सिनि एकर्द बादियैबा सेबेनटिफाइभ फारसेन्ट आ ट्राइबेल फोरनि थाखाय रिजार्ब आरो किन्टु दा फैबाय थानाय समावहाय जे एरैबादि नुबाय माने दा बे समावहाय जोबनो गैयै ट्राइबेल नङैफ्रा इ एम जानानै दं आरो बि टि सियाव हाय आरो बेराफारसेथिं दा दिल्लि लिमिटेसना फाइनाल द्राफ्ट सानथामसो सिगां फोसावबाय बेयावहाय बड'लेण्डआ सिक्स सेदुल बाबो जेराव सिक्स सेदुल नि बे कनसटिटिउसन नि द'थि फारिलाइ हिसाबै बड'लेण्डखौ दानाय जादोंमोन जेराव ट्राइबेल फ्रा मेनलि बर' गार' राभा मेनलि बर'फोर बर'फोरनो हाय गाव खुंथाइ गोहोखौ हाय होदोंमोन नाथाय बि दिलिमिटेसन नि बादिब्ला गासै बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जिबा जन एम एल एफोरनि गेजेराव

बे बिराथ गिदिर सोंलु जाहैबाय आरो एरैनोथ' एम पिया सानै दा बड'लेण्डआव दिलिमिथेसन नि बादिब्ला किन्टु मोननसेखौल' एस टि रिजार्ब खालामनाय जादों आरो बे गुबुन मोनसेखौहाय बड'लेण्डनि बायह्रानि एम एल ए कनस्टिटुयेनसि फोरखौ लानानै खालामनाय जादों ओमफ्राय गुबुन मोनसे गिदिरथार जेंनाया जाहैबाय मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां माने दा गासै जिहेथु बे कक्राझारआ भुटान खाथियाव थानाय बड'लेण्डआ भुटान खाथियाव थानाय दा भुटाननिफ्राय गोबां दै फैयो बड'लेण्ड जानानै क'क्राझार जानानै दा जिहेथु गुबुन गुबुन रोखोमनि मा होनो बेखौ गोहो दिहुनग्रा बुस्थुफ्रा जोबगासिनो दं दा बे समावहाय खमै पलिउसन खालामग्रा गोहो होग्रा जाहैबाय कारेन्ट इलिकट्रिसिटि दा भुटानाव हाय फिफथि फर था बै बड'लेण्ड नाव बोहैबोग्रा बै इण्डियायाव बोहैबोग्रा दैफ्राव भुटाना माने देम बानायगासिनो दङ' जायनि थाखाय क'क्राझार जों बोहै बोनाय दै बा बड'लेण्डजों बोहैबोनाय दै बै दैफ्रा माने पारमानेन्ट नंला माने जेब्लाबो बोहैबाय थाला मानोना देम बानायनायाव दैखौहाय लाखियो आरो एसे एसे हगारो आरो जायनि थाखाय कारेन्ट आ जायो हायद्र' एलेकट्रिक प्रजेक्ट ओमफ्राय हाय जेब्ला अखा हायो अखा हानानै जेब्ला बुरजा जमा जायो अब्ला भुटाना बै देम नि गेट फोरखौ हाय हगार हरो आरो ओमफ्राय जेब्ला दैखौ हगार हरसै अब्ला क'क्राझार बा बड'लेण्ड नि गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय बाना जायो आरो ओमफ्राय बे मोनसे ओमफ्राय गुबुन मोनसे जेंनाया जाहैबाय बड'लेण्डखौ हाय गासै मोन जिगुथा ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक्स फोरखौ लानानै दानाय जादोंमोन जेराव दाइनजि जौखोन्दोआनो ट्राइबेल फोरनि हा किन्टु ट्राइबेल फोरनि हा होननानै रैखाथि होखानांगौमोन आरो सरखारनि आयेन मथे नाथाय मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिबा गासै ब्रै लाख बाजि रोजा से ट्राइबेल बिगा ट्राइबेल फोरनि हाखौ हाय गुबुन ट्राइबेल नङैफ्रा दखल खालामनानै लाबाय आरो आरो दिनैसिम बै आयेन बेरेखा हा दखल खालामनाय लाग्रा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौहाय सरखारा होखारनानै होयाखै आरो दा बेरा फारसेथिं आदिबासिफोर बबे बबेनिफ्राय फैदोंथाय दा हाग्रा आनसोलावहाय बिसोरो हाग्रा दानस्रां हैगासिनो दङ' आरो लागासिनो दङ' आरो माने जोंनि साहा ओनसोला फ्राय हाग्रा जोबमोन नाथाय दा गोबां मानसिफ्रा जाय जेरै हागौ एरै हाग्राफोरखौ हाय दानस्रांनानै लागासिनो दं आरो जायनि थाखाय जोंनि हाग्रा बाहागोआ खम जालांबाय आरो जिब जुनाराबो खम जालांबाय आरो मोनसे बुस्थुखौ जों नुबावदों जे जुनारफोर आरो मानसिफोरनि दावहा जाय समाव मानसिफ्रा जुनारफोर थाग्रा जिब जुनारफोर थाग्रा हाग्रा ओनसोलखौहाय सेख'नानै लाहैबाय बे समाव अब्ला जुनारफोराबोथ' मानसिनि बेरेखा खामानि मावगोन दा बेनि थाखायनो मालाबा मैदेर फालो फैनानै मानसिफोरनि न'बां सिफाय फैनाय बाख्रि सिफायनानै माय जालांनाय मानसिफोरनि मैगं थाइगंखौ जालांनाय थालिर बागानखौ जालांनाय बेफोरखौ नुदों आरो बिदिल' नङा मालाबा लख्रा ओंखारो मालाबा मोसा ओंखारो मानसिफोरखौ जालाङो मानसिफोरनि जिब जुनार फिसिनायखौबो जालाङो आरो दा बिदिया जादों आरो ओमफ्राय हाय हा आरो मोनसे गिदिरथार जों जोंनि जेंनाया जाहैबाय ट्राइबेल फोरनि संख्या खमायगासिनो दं मानि थ्राइबेल नखरफोराव दा नखरसेयाव सानै सोरबा सासे सोरबा सानै सोरबा साथाम ल' गथ' गथायखौ खांसै आरो नाथाय बांगालफ्रा नखरसेयावहाय बुरजा बुरजा खाङो हिनजावखौबो सानै साथाम लायो दा ओंखायनो बांगालफ्रा जेनोबा दानि समावहाय बिसोरनो नै नम्बराव गोग्लैयो संखिया हिसाबै बड'लेण्ड आवबो आरो क'क्राझार आवबो ओमफ्राय बिसोरो बिदि जाबाय थायोबा फैबाय थानाय जि बोसोरसोयाव बांगालफ्रा से नाम्बाराव गोग्लैसिगोन आरो संख्या हिसाबै आरो आदिबासिफोराबो जेथु गोबां आदि बासिफोरा सोलोंथाइखौनो लायाखै बेखायनो मोजां सोलोंथाय गैयिनि थाखाय बिसोरबो गोबां फिसा खाङो दा बेखायनो बिसोरनि संख्याबो बारायगासिनो दं आरो ओमफ्राय आदिबासिफ्राथ' ट्राइबेल नङा बिसोरथ' माइग्रेन्ट माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फैनानैसो जोंनि जायगायाव थाफैनाय नालाय गुबुन जायगायाव ट्राइबेल हिसाबै गनायथि दंबाबो जोंनि जायगायाव ट्राइबेल हिसाबै गनायथि नङा दा ओमफ्राय क'क्राझार बा बड'लेण्डआथ' भारतनि संबिधाननि द'थि फारिलाइजों दाजानाय नालाय ट्राइबेल फ्रा' बाव बांसिन राजनिथिकनि मोनथाइखौ मोनो आरो अब्ला थाखानाय ट्राइबेल फोर जेरै बर' गार' राभा हाजं बे ट्राइबेल फोरनि संख्याया खम जालांगासिनो दं गुबुन ट्राइबेल नङै फोरनि संख्याया बारायलांगासिनो दं आरो अब्ला बे जोंनि थाखाय बे थाखानाय ट्राइबेल फोरनि थाखाय मोनसे बिराथ गिदिर जेंना आरो फैबाय थानाय समावथ' राजनिथिक मोनथाइया ट्राइबेल फोरना गोमागोन गोमासिगोन होनानै आं सानो आरो